राजस्थान में बहुत से ऐसे संगठन हैं जो व्यवसाय को लेकर प्रतिनिधित्व करता हैं और एक ऐसे संगठन को मैं भी जानती हूँ जो अब हर स्कूल में जाते हैं और उन बच्चों से बात करते जो फ़िलहाल में टेन्थ या ट्वेल्व में हैं ताकि उनको अपने बेहतर भविष्य के लिए वह कोई भी तरह के व्यावसायिक से अवगत करवा सकें और यहाँ पर ऐसे बहुत से हैं जैसे वाणिज्य मण्डल ट्रैड यूनियन व्यापरी संघ ऐसे बहुत से संग है जो हमारे व्यापार के प्रतिनिधित्व करते हैं और जो बताता मैं क्या आगे जाकर हमे कैसा भविष्य मिलेगा कौन सा हमें व्यवसाय चुनना उसमें हमारी कितनी लागत लगेगी किस व्यवसाय को करने में कितना समय लगेगा उससे हमें कितनी आमदनी होगी और हमारा इंटरेस्ट कितना उसे हिसाब से वह हमको व्यवसाय के बारे में बताते हैं हाँ मैंने भी एक ऐसे संगठन से बात की थी क्योंकि मुझे भी अपना कैरियर चुने में थोड़ी सी प्रॉब्लेम आ रही थी कि यह वाला कैरियर यह वाला व्यवसाय चुनूँ या वो वाला तो मुझे उन संगठन ने बहुत मदद की बहुत प्रतिनिधित्व किया और मैंने इनकी जो सेशन होते हैं क्लासेस होती हैं वो भी मैंने ली थी जो फ्री में यह बताते हैं कि अगर आपको कैसे क्या करना चाहिए मुझे बहुत अच्छा लगा था यह एक बात है कि बहुत अच्छे से आपको समझते हैं आपको बिल्कुल भी आपका कन्फ़्युशन दूर हो जाता है और स्कूल के बच्चों में जाकर जब यह समझाते हैं और बच्चे भी बड़े रुचि लेकर बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो बच्चों का भविष्य के लिए भी उनके लिए भी एक पहले से रूपरेखा तैयार हो जाती है कि हाँ हमको ऐसा करना चाहिए तो इन्हें सभी संगठन का कार्य बहुत ही ज़्यादा सराहनीय रहता है